नमस्ते मैम

मैं तो बहुत सा गमला बहुत सा फूल लगाती हूँ बहुत सा पौधे लगाती हूँ को कौन चाहिए पौधे मैं तो रखी हूँ गुलाब का और गेने गेने का फूल गुलाब का फूल और सभी फूल लगा लगाती हूँ आपको कौन सा फूल चाहिए गमला चाहिए कौन सा पौधा कौन सा चाहिए भाई हमारे एक एक चीज़ तो है नहीं हम कई चीज़ का पौधा पौधा लगाती हूँ जैसे गमला हुआ गमला हुआ फूल गेंदा हुआ और राज कमल हुआ सब फूल लगाती हूँ चलो दे दूँगी जो रेट लगा कर अच्छा रेट लगा कर दे दूँगी आपको जो दूँगी जो आपको आँगन में शुभ शुभकामना हो उसका फल फलित हो ऐसा ऐसा मैं गेंदा दूँगी आपको गेंदे का फूल अच्छा रहेगा मैडम मैडम मैं आपको बोल रही हूँ कि एक था का तीन तीन तीन सौ लगेगा आपको एक नहीं लेना है ना आपको तीन चार पाँच लेना है एक लेना होता तो चलो ठीक है अरे ज़्यादा कहाँ है तीन सौ का है तीन सौ का तो है है ज्यादा कहाँ रेट लगा रही हूँ नहीं उसको सही ढ़ंग से सींचिए उसको पानी डालिए अच्छा पानी डालिए झूठा मीठा ना हो अच्छा अच्छे ढंग से उसका पालन करिए नहीं उसको धूप में मत रखिए उसको साए रखिए उसको पानी उसको जल छोड़िए उसको पानी देना चाहिए सींचना चाहिए तभी अच्छा वह उगेगा फूल घाम धूप में नहीं रखना चाहिए उसको खिलेगा फूल आप जहाँ भी रख सकती हो लेकिन उसको सींचना चाहे जहाँ भी रख चलो कुछ कम कर देंगे और क्या करेंगे फूल की क्योंकि खिल फूल तो मैं बेचती हूँ हाँ सब रहेगा काट केवल तुम को फूल उखाड़ नहीं दूँगी पेड़ भी नहीं दूँगी पेड़ दूँगी उसके साथ पौथा रहेगा गमला रहेगा ना जो जिसमें उगाया जाता है वही दूँगी